अलीगंज गोमतीनगर हज़रतगंज केसरबाग़ ढंढेया न्यू हैदराबाद कानपुर बनारस आगरा अलीगढ़ फैज़ाबाद अयोध्या पुरनीया सीतापुर हुसैनाबाद ऐशबाग़ जहांगीरपुरी चारबाग़ इंद्रानगर भूतनाथ